मोबाइल गेमिंग सां काफ़ी सारे उद्योग खे प्रभावित त हुजनि तिहाई आहे छो कि जीअं हाणे मोबाइल में ॿार खेॾी था वठनि जीअं अॼुकल्ह लूडो ॾाढी कॉमन गेम आहे जेकी मोबाइल ते ॿार खेॾनि था त हूअं जीअं मोबाइल लाइ इहे सॉरी इहे लूडो आहे या कैरम आहे त ई सभु ज़रूरु उद्योग सां माण्हू उहो पर्चेज़ करे या क्रिकेट बि जीअं माण्हू ग मैदान में वञी करे या ग्राउंड में वञी करे खेॾनि था त हुनजे लाइ ज़रूरु उहो बेट खरींददा या बॉल खरींददा या स्टेंप आहिनि या पेड आहिनि इहे सभु उहो खरींददा हुनखे त लेकिनि हाणे मोबाइल में जॾहिं हू जिनि गेमिंग करे था वठनि त उन्हनि खे वरी इहे सभु ख़रीदण जी ज़रूरत ई काने या बेडमिंटन ई मञे वठो त ज़रूरु हुनजे लाइ रेकेट या शटलकॉक आहे या विच में जेकी नेट लॻाईंदा आहियूं त उहा सभु अगरि ॿार खेॾंदा त ई हुनखे पर्चेज़ कंदा त हाणे त ॿार मोबाइल में जॾहिं बिज़ी आहिनि त उनखे ख़ूदि हुनखे पर्चेज़ करण जी ज़रूरत ई नथी पिए हिन वजह सां मोबाइल में जेकी गेम वेम थी वेयूं आहिनि उहे हुनखे उद्योग खे ॾाढा प्रभावित थिया आहिनि